سر آپ گولڈن فش سے بات کر رہے ہیں سر آپ سر آپ کے پاس راوس فش مل جائے گی اچھا سر وہ کہ آپ کے پاس ایک کلو ہمیں چاہیے تو کتنے کی ملے گی اچھا تو سر آپ بتا سکتے ہیں اگر یہ ہمیں فرائی کرنے کے لیے چاہیے ہوگی تو اس کے لیے آپ کے پاس بون لیس ملے گی اچھا تو سر اچھا اچھا اچھا اوکے سر وہ میں آپ کے پاس شاپ پہ آ کے دیکھوں گی لیکن مجھے ابھی راوس ہی چاہیے تو وہ ہمیں بون لیس چاہیے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں جیسے بون لیس کے اور کانٹوں کے ان دونوں کے پرائز الگ الگ ہوں گے کہ سیم ہی پرائز ہیں اچھا مطلب سر ہمیں بون لیس مہنگی پڑے گی اچھا بون لیس ہمیں سو روپے مہنگی پڑے گی اور ہم کانٹوں والی لیں گے تو وہ تھوڑی سستی پڑے گی اچھا تو سر آپ بتا سکتے ہیں یہ فش یہ جو مچھلی ہوتی ہے یہ سائز میں بڑی ہوتی ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں اچھا وہ ہمیں وہ ہمیں اپنے آپ دیکھ کے لینی ہوگی سر آپ کی شاپ پر سب طرح کی ملتی ہے یہ اچھا ٹھیک ہے سر آپ اس کے مجھے کنفرم پرائز بتا دیجیے کیونکہ مجھے زیادہ چاہیے میرے میرے گھر میں دعوت ہے تو مجھے اس حساب سے زیادہ لینی ہے سر لیں گے تو آپ کچھ اس کے پیسے کم کریں گے جی سر مجھے فرائی کرنے کے لیے بون لیس ہی چاہیے جی اوکے ٹھیک ہے سر میں آپ کی شاپ پر آؤں گی تب آپ پوچھ لوں گی اوکے شکریہ سر